हेल्ल' औ औ आं गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बर' डिपार्टमेन्टनि सासे फरायसा औ खोन्थानो हागोन खोन्थानो हागोन माबायदि काल्सारनि नांगौ खिन्थानो बर' हारिनि ना बर' हारिनि काल्सारबा हारिमुनि बागैथ' बुंनांगौ थांबा जों गिबियाव बागुरुम्बा बागुरुम्बा मोसानायखौ जों गिबिथाराव लाबो नांगोन बेनो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि नालाय बेहाय बे बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां मोसानाय दंबावो जेरै दावस्रि देलाय मोसानाय दावस्रि देलायनि बे बागैबो जोङो बर' हारिमुआव मोननो थाङो बेनो ना गुरनाय मोसानाय बेनि अनगायैबो दाहाल थुंग्रि सिबनाय आरो बेनि अनगायैबो जे बर'नि धोरोमनि बेलायाव जेरै खेराइ मोसानायनि गेजेरजोंबो बर' हारिमुवा आंगो सिनायथि बेरखाङो आरो गान्नाय जोमनायनि बेलायाव बागुरुम्बा मोसानाय होन्नाय लोगो लोगोथ' जोङो बर'नि आंगो हारिमु दखनाखौ गान्नानै मोसाथारनांगोन जुदि दखनाखौ गान्नानै मोसायाबाथ' बेयो बर' हारिमुआव गोग्लैनाय नङा आरो बिदि खेराय मोसानायाव जे दौदिनिया दखना थावसि गान्नानै जे मोसायो बे जाबाय बेफोर जाबाय बर' हारिमुनि आंगो काल्सारा बेफोरनिफ्रायनो बेरखांदों आरो आरो माबाफोर मोनथिबावनांगौ दं नामा नांगौ जायोब्लाना दे दे दे